लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं इसलिए जैसे परिवार में अपने जैसे दादा दादी हैं अपने दादा दादी से जैसे हम लोग बचपन में थे छोटे छोटे थे तो हम लोग हमारे दादा दादी मतलब एक बड़ी अच्छी सीख देते थे और तरह तरह के कहानियाँ सिखाते रहते हैं और हमें चलना सिखाते हैं हमें बोलना सिखाते हैं हमें पढ़ना सिखाते हैं हमें स्कूल में ले जा करके एडमिशन कराते हैं और एक अच्छी अच्छी कहानियाँ हमको सिखाते रहते हैं और दादाजी से हम लोग सीखते हैं खेत में जाते हैं उनके साथ हम लोग काम करते थे काम करते थे खेत में कैसे निराई होता है कैसे बुराई होता है कैसे काम किया जाता है यह हम उनसे सीखते थे वे हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे लोगों से बात करना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए यह हम लोग उनसे सीखे हैं और हमारे माता पिता जी थे वे हमारे मैं उनका बहुत आदर करता हूँ वे हमें अच्छी शिक्षा दी अच्छी वे जानकारी दिए वे हमें अच्छा स्वभाव के हिसाब से वे हमें पढ़ाये लिखाये उनके आदर्शों पर आज तक आज हम भी चलते हैं वे हमें हमारी माता अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखाती थीं अच्छी अच्छी वे लोरियाँ सिखाती थीं बचपन में हम लोग थे तो हमें अच्छी अच्छी लोरियाँ सिखाती थी पिताजी से हम लोग मेहनत करना सीखे माताजी से माताजी से हम लोग आदर्श स्थापित हुआ उससे हमें संस्कार मिला कि माताजी कैसे संस्कारवान थी उससे हमें संस्कार मिला पिताजी से हमें वह कैसे मेहनत करना चाहिए यह हमें पिताजी से मिला और पिताजी से वह हमें अच्छी शिक्षा दिए अच्छा ज्ञान दिए पढ़ाये लिखाये ताकि मैं अपने पैर पर खड़ा हो करके अपने परिवार का भरन पोषण कर सकूँ वह हमें हमारे पिताजी मुझे पढ़ाया लिखाया शादी ब्याह कराया मेरी पत्नी आई हम लोग बड़े सुखीपूर्वक रहते थे आज भी हम लोग याद करते हैं अपने पूर्वजों का कितने अच्छे हमारे दादा दादी थे कितने अच्छे हमारे माता पिता थे माता पिता थे उनको हम लोग बहुत याद करते हैं याद करते करते कभी तो हमारे मन में आँसू आ जाते हैं की वह हमारे पिताजी क्या थे क्या आदर्शवादी थे यह क्या आदर्शवादी थे हमारी माता तमाम प्रकार के व्यंजन बनाती थीं कितना अच्छा उस समय व्यंजन होता था हम लोग खेलने खेलते कूदते हम लोग का बचपना कैसे बीत गया यह हम लोग माता पिता के आदर्शों को आदर्शों को देखते हुए हम लोग बढ़े पले बढ़े हैं और आज भी हम लोग याद करते हैं अपने दादा दादी माता पिता का ओ हमारे वह हमारे कितने संस संस्कार हमको दिए हैं आज भी वह संस्कार हमारे हृदय में विराजमान है वे ओ माता पिता दादा दीदी का संस्कार संस्कार को याद करते हुए मैं अपने बच्चे को यही शिक्षा देता हूँ कि हमारे माता पिता ऐसे थे ऐसे थे वैसे थे हम उसे काम ओ हमको इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया स्कूल भेजा आज मैं उसी बदौलत में काबिलियत हूँ मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा मेरे तरह तुम ईमानदारी से ईमानदारी से रहो ईमानदारी से अपना काम करो मेहनत करो पढ़ाई लिखाई करो ताकि अपने पैर पर खड़ा हो सके अपने परिवार का भरण पोषण कर सको हमेशा स अपने को संस्कारवान बनो किसी के आगे हाथ न फैलाएँ यह धारणा गलत है अपने को एक मिसाल कायम करो कि हम अपने पैर पर खड़ा हूँ